येस गूड इवनींग म्हाका नी तुमचो नंबर गुगलावरसून मेळ्ळां आनी हांव नू ट्युरिस्ट हांगा येयला केरलाच्यान गोंयान येयला हांव सो नी हय म्हाका नी मात्शी हॅल्प जाय आशिल्ली म्हाका नी अशें तुमची फामाद बेकरी बीन खय आसा ती म्हाका जाय आशिल्ली खाणा जेवणाचें कितें मेळटले तें ओके खंय पडटा तें ओके ना आमी तशें आमी वेज आनी नॉन वेज दोनूय प्रिफर करता एकूच अशें काय ना हय काफे सँट्रल ओके सो बिस्कीट बीन कितें जाय त्यो सगळ्यो म्हाका गिता बेक्रीन मेळटल्यो आनी केक बीन त्यो कितें आसा त्यो म्हाका हातून मेळटल्यो म्हाका एक सांग गीता बेक्रिची एक स्पॅशल डिश आनी काफे सँट्रलाची स्पॅशल डिश अशें कितें आसा ओके हां तें फक्त थंयच येता हां ओके आनी ताचें प्रायस बीन अशें कितें आसा रिजनेबल प्रायस आसा कांय चड आं ओके आनी कशें थंय गर्दी बीन आसता खंयच्या टायमार वसप चड परवडटलें म्हाका ओके थंय त्या टायमार चड गर्दी आसना

ओके आनी केफे सँट्रल आं ओके सो दोनूय हातून आमकां सेम म्हळ्यार फाटी फुडें वयचें पडटलें ना जाल्यार रोखडें काबार जाता ओके ती तेंची स्पॅशलिटी म्हणून बेगीन जाता नी आं ओके ह्या म्हाका हय शुवर आनी कितें हॅल्प जाय जाल्यार हांव तुमका कळयता ह्या म्हाका बेक्रिचें सांगला म्हणून देव बरें करूं थँक्यू आनी कितें आसत जाल्यार ह्या नंबराचेर कॉल केल्यार जाता नी आं ओके हांव मागीर फिडबॅक दिता तुमका आं ओके चलो थँक्यू